नमस्ते वकील साहब और बताइए आपका हाल चाल सही है क्या करूँ मेरा एक खेत कब्जा कर लिए हैं एक हमारे पड़ोसी कैसे करूँ आप हल बताइए अरे जितना कहोगे उतना देंगे आप बताइए तब तो अरे अरे आप वकील साहब हैं दो लाख लोगे तो बहुत ज़्यादा मांग लिए हम लोग बहुत गरीब हैं कहाँ से करेंगे अच्छा ये बताइए ठीक है अब मेरा खेत तो कब्जा में कर लिए हैं हाँ हम कहाँ कहाँ से करेंगे बहुत गरीब आदमी हैं दो ठे हमारे बच्चे हैं लड़के हैं कैसे करेंगे हम लोग बताइए तो अब जा रहे हैं खेते में लाठी लेके दौड़ते हैं मारने के लिए बोलो हम क्या करें अच्छा बताइए आप ही

आप आओगे कहाँ पर आओगे बताइए आओगे हमारे घर पर आओगे तो क्या कहेंगे सब लोग कहेंगे वकील कुछ बोल रहे हैं देखें वकील क्या कर लेंगे वकील क्या कर लेंगे अरे मेरे घर पर आओगे तो अभी किसी से कहेंगे कि हमारे आए हैं ओकील साहब आएंगे तो ओ लोग क्या बोल रहे हैं कि देखते हैं ते तुम्हारे वकील साहब क्या करते हैं देखते हैं छोड़ा लेते हैं खेत धमकी दे रहे हैं खेत मेरा कब्जी ठीक है बता रही हूँ बहुत परेशानी है खाने के लिए कुछ नही है हमारे के पास वकील साहब जब मेरे खेते ही कब्जा कर लिए हैं तो कैसे जोते बोएँ कैसे क्या फर्स करें कैसे क्या करूँ

ठीक है बताएंगे हम जैसे हैं खेत तो खेत है बंबा पर जाते हैं तो पानी नहीं पीने देते हैं भगा देते हैं पड़ोसी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास बंबा नहीं है बोलो बंबा ले लें सरकार से बताओ सरकार से बोलो झगड़ा कर लेते हैं सब लोग बताओ कि साहब मैं क्या करूँ ठीक है क्या क्या समस्या है हमारे पास आप ही बताइए वकील हैं आप ही करिए आप निर्णय आपके पास वकील हैं बहुत दिमाग होते हैं आप कहाँ कहाँ जाते हैं ठीक है हम भी ठीक है हम भी का करें हमारे आदमी जाते हैं परदेस सही से कमाते ही नही हैं हमको अच्छे से देते ही नहीं हैं तो हम बतो बताओ हम क्या करें आप ही बताइए

चलो ठीक है हमारे खेत को याद करना मेरा खेत छोड़ा लेना ठीक है